बर्डवॉचिंगके दौरान हमनी सब फोटो घीची लै छलियै चिड़ियाके तऽ अच्छा फोटो आयल छलै हँ फोटो घीचैके कोशिश भी कयले रहली बन्हिया फोटो भी आयल रहलै जंगलमे गेल रहलियै बन्हिया बन्हिया चिड़िआ सबके साथ फोटो घीचेली चिड़िआ सब उड़ै छै तऽ नीक लागै छै चिड़िआ सबके साथ